हैलो जय झूलेलाल हा हा जी जी असीं त आ आशू टूर्स एंड ट्रैवलस मां था ॻाल्हायूं त असां तव्हांजे लाइ छा करे सघंदा आहियूं

ओके ओके रोहन पहिरियों त मूंखे थोरो सो इहो तव्हां क्लीअर ई करे ॾिजो की बई तव्हांजी स्टैप स्टाफ जा घणा मैंबर आहिनि जेकी तव्हां वठी वञणु चाहियो था ऐं प्लस उनखां अलावा तव्हांजो बजट छा आहे

अछा ॿीं लख जो बजट आहे तव्हांजो ऐं तव्हां तव्हांजो पंहिंजो कहिड़ो अहिड़ो आहे इछा बई तव्हां कहिड़े एरिया में वञणु माना कहिड़े तरीक़े सां वञणु चाहियो था पिया जॻहि ते तव्हां इहो कुझु सोचे रखियो आहे ओके अछा हा विंटर आहे पर रोहन हिनमें थोरो सो इहो रहंदो की भई शिमला ऐं मनाली जी तरफ़ु बर्फ़ जो बि ॾाढो सारो हाणे स्नोफॉल इन वग़ैरह चालू थी वियो आहे उनजे करे ऑलरैडी लैंड स्लाईड बि ॾाढा थी रहिया आहिनि सोचो ऑलरैडी तकलीफ़ूं आहिनि ई प्लस हाणे चङी तरीक़े जी इंडिया जी मैक्सीमम पब्लिक ऑलरैडी हुते इकठी थी चुकी आहे हाणे तव्हांखे होटलुनि जा भाड़ा बि ॾाढा महांगा मिलंदा इनखां अलावा ट्रावैल जो जेको तव्हांजो फेयर पवंदो उहो बि तव्हांखे ॾाढो तकलीफ़ कंदो प्लस तव्हांखे हुते वञण जे लाइ ॾाढी मुशक़लातुनि जो बि सामिनो करिणो पवंदो ऐं तव्हां जेके डैस्टीनेशन घुमणु बि चाहींदा हुते जेकी साईड सिनैरीयो वग़ैरह जे लाइ हुननि जे लाइ बि तव्हांखे ॾाढी तकलीफ़ुनि जो सामिनो करिणो पवंदो त रोहन अगरि मुंहिंजी हिकु तव्हां सजैशन अगरि तव्हां एक्सैपट कंदा हुजो त हिते असांखे हरिद्वार जी जे तरफ़ु अगरि असां निकिरिऊंं था त हुनमें तव्हांजो बजैट बि पूरो थी वेंदो प्लस तव्हांजा जेके वीह क्लाइंट आहिनि हुननि खे बि सैटिस्फैक्टरी मिले भई जीअं तव्हांजो जेको मेन टार्गेट आहे भई तव्हां हुते सुठे तरीक़े सां साईड सीनरी तव्हां थी अचो ऐं तव्हांजा क्लाइंट खुशीअ सां तव्हां सां कंपलिटली थी करे सैटिस्फाए थी अचनि त हरिद्वार बि हिकु सुठो प्लेस आहे अगरि तव्हां चवंदव मिस्टर रोहन हा माना हरी हा हा माना असांजे हरिद्वार में तव्हांखे साइड सीनरीअ जे लाइ बि ॿ खां टे ॾींहनि जो तव्हांजो घणनि ॾींहनि जो रहंदो ॾह ॾींहनि जो आहे त हरिद्वार में तव्हांखे ॾाढी सारी शयूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि जो हुनजे आसि पासि जो बि असां एरियो कवर करे सघंदा आहियूं ऋषिकेश आहे हुन ऋषिकेश में बि असांखे कम से कम हिकु ॾेढु ॾींहुं या हिकु ॾींहुं असां सॼो ॾेढु ॾींहुं असां हुते रही करे कंपलिट करे था सघूं ऐं उनजी शाम जी आरती हूंदी आहे या हुतां जो असांजे चङा एरिस राईडस वग़ैरह जो बि आहे क्रोसिंग जो आहे जंप बंजी जंपिंग जो बि आहे हुते ऐं उहो तव्हांजो ॾाढो सुठो हिकु ॾेढु ॾींहं ताईं बि तव्हां हुते स्टे करे सघंदा आहियो हिनखां अलावा असां हरिद्वार जे नैक्स्ट ॾींहं ते असां मसूरी दैहरादून हिन तरीक़े सां एक सीनरी तरीअ लाइ बि वञी था सघूं मसूरीअ में असां वन डे स्टे बि था करे सघूं हुनमें बि असांजे जेको बजेट असां डिसाइड कयलु आहे रोहन हुनमें असां कंपलिटली कवर करे सघंदा आहियूं हुते भीड़ भाड़ बि तव्हांखे ॾाढी घटि मिलंदी शॉपिंग वग़ैरह जे लाइ बि तव्हांखे ॾाढो चीप रीज़नेबल प्राइज़ में सभु मिली वेंदो दादा तव्हांखे सुठो लॻंदो हुजे असांजे इहो शइ तव्हां डन ज़रूरु कजो हा हा जी जी जी बिल्कुलु मां अघु जेको बि रहंदो मां तव्हांखे बिल्कुलु कंपलिटली पहुचाए छॾींदासि हा तव्हांखे जय झूलेलाल हा हा हा डन जी हा हा जय झूलेलाल